اس زبان میں شریں ہے یہ آدمی کو متاثر کرتی ہے اس زبان میں مٹھاس ہے اس زبان اور زبانوں سے بولنے میں اچھی لگتی ہے اور زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے یہ زبان اور زبانوں میں بولنے میں بہت بہترین ہے